जैसा कि ज़्यादा लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामग्री लगती है जैसे कि हम कभी पिकनिक जाते हैं कई लोग तो कई लोग जाते हैं और सभी पिकनिक जैसे वहाँ जा कर दाल बाटी बनाते हैं तो दाल बाटी बनाने के लिए पहले जो आटा रहता है अपना दाल बाटी का आटा आटे जैसे रहता है बस ये है कि तुझ को थोड़ा कड़ा करने के लिए उसमें बेसन बाटी का आटा के लिए अपना मक्के मक्के को पिसा के उसका आटा भी मिलाया जाता है इसके लिए बाटी दाल बाटी बनाने के लिए आटे काे अच्छे से मढ़ा जाता है और कड़क आटा मढ़ा जाता है फिर उस पर अपने कंडे जो रहते हैं आग उस पर सेंका जाता है या ओवन में भी बनते हैं बाटी मगर ज़्यादाकर जो कंडी की बाटी रहती है उसमें स्वाद रहता है और दाल दाल बनाई जाए तो अपन दाल को पहले उबाल लीजिए फिर फ्राय कर लो तेल डाल के अपनी मिर्ची लहसुन प्याज़ थोड़ा सा टमाटर डाल के ज़ीरा रख ले कर फ्राय कर लीजिए आपने देखा होगा हम कई बार गए पिकनिक कई बार बनाया है कई बार याने थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता कम भी हो जाता है मगर कई बार क्या है तो बनाया भी अच्छा है खाया भी है जैसे कोचिंग के तरफ़ से गए थे हम जेड अकैडमी की तरफ़ से हम को ले कर गए थे हनुमानडोल तो हम वहाँ पहले गए हम ने मंदिर घूमा थोड़ा खेला फिर हम ने वहाँ पुलाव बनाया था खिचड़ी टाइप में की तो वो तो वह बंदर वैसे बंदर बहुत है जो परेशान करते हैं हर मुश्किल मुश्किल पर काम करें तो हर पल पल पर थोड़ा सा परेशान करते पर काम करने के लिए हमें स्वयं करना ही पड़ा हम ने ये सोचा कि करेंगे धीरे रुक के करेंगे मगर बंदर उन वहाँ साँस लेने नी देते परेशान करते हर दो दो मिनट में कहीं खिचड़ी खा खा के बैठ जाएंगे तो कहीं किसी के बाल खींचते हैं बहुत यानी बंदर जो होते वो हनुमानडोल के परेशान करते और घूमने के अच्छे हनुमान मंदिर है जहाँ हनुमान जी का एक बहुत अच्छा मंदिर है विशाल मंदिर वहाँ हर लोग जो घूमने जाते हैं लोग हम भी कई बार गए वैसे तो हम हर शनिवार जाते मगर जब गए थे तब बहुत अच्छा लगा है हमारे इस्कूल कोचिंग के तरफ़ से गए थे जेड अकेडमी की तरफ़ से वहाँ दृश्य भी अच्छा है घूमने की जगह भी है और आपको भोजन बनाना है तो भोजन बना लीजिए आप खा भी सकते हैं